टैकनोलजी ने काफी मदद कीती ऐ अपनी साढ़ी बैंकिंग दी प्राब्लम गी ठीक करने बास्तै जियां कि पैह्ले पैह्ले होंदा हा कि एड्डी बड्डी कतार लाने पौंदी ही लाइन लानी होंदी ही बैंक दे सामनै ते भाई साढ़ा कम्म होई गेआ सवेरे दस बजे जाना जाना पौंदा हा ते पंज बजे तक लाइन गै लग्गी दी होंदी ही ते केईं बारी ते ऐसा होंदा कि अपने कोई उं'दे बाकफ मिली जंदे हे रिश्तेदार ते फिर उं'दा कम्म जल्दी करी ओड़ना ते बाकियें दा कम्म इ'यां गै रेही जंदा हा लेकिन टैकनोलजी टैकनोलजी दी बजह कन्नै एह् चीज ते बड़ी अच्छी सुविधा मिली गेई ऐ कि अज्जकल घार बैठियै सारा कम्म होई जंदा पेमेंट करनी होऐ कोई जां कोई ट्रांसऐक्शन करनी होऐ जां कुसा गी फीस पे पेमेंट करनी होऐ ते सानूं बैंक दे चक्कर जेह्ड़े ऐ ओह् नेईं लाने पौंदे ऐ न साढ़ा घार बैठे दे गै कम्म होई जंदा ऐ जियां अज्जकल दियां ऐपां होइयां फोन पे होई गेआ गूगल पे होई गेआ पे टी एम होई गेआ इ'यां जेह्ड़े बैंक दे अपने अपने गै ऐपां न जियां एम पे होई गेआ पी एन बी लाइफ जां पी एन बी दा अपना ऐप होई गेआ एस बी आई दा योनो ऐप होई गेआ इस ऐपा दी बजह कन्नै केह् होई गेआ कि बड़ी जैदा सुविधा जेह्ड़ी ऐ ओह् घार बैठे दे गै थ्होई ऐ पैह्ले गै तुहें गी सनाएआ कि आनलाइन आनलाइन होने दी बजह कन्नै केह् होएआ कि बड़ी जैदा सुविधां जेह्ड़ी ऐ सानूं घार गै मिलना स्टार्ट होई गेइयां हालांकि एह् चीजां जेह्ड़ियां न बजुर्गें बास्तै असान नेईं क्योंकि बड़े ऐसे बजुर्ग हैन कि जि'नेंगी नेईं पता चलदा ऐ कि हां टैकनोलजी कि'यां यूज करनी ऐ होर अजें बी ओह् डिपैंड न बैंक दी लाई लाइन च खड़ोने बास्तै क्योंकि उ'नेंगी उस चीज च जैदा सैटिसिफैक्शन मिलदी ऐ कि हां अस लाइन बिच्च लग्गे दे ते साढ़ा कम्म होई गेआ ऐ क्योंकि क्योंकि उ'नेंगी केह् ऐ उ'नेंगी उ'नेंगी उ'नेंगी टैकनोलजी दा पता निं ऐ कि हां कि'यां फोन पे यूज करना ऐ कियां जियां अज्ज दी जनरेशन जेह्ड़ी ऐ अगर अज्ज दा नौजोआन ऐ उ'नेंगी पता ऐ कि आनलाइन ट्रांससैक्शन कि'यां करनी ऐ अज्जकल इ'यां अस दकाना पर दकान पर बी जन्ने होन्ने ऐ ते ए टी एम बी साड्ढे हून ए टी एम बी आई एह्दे साढ़े पैह्ले पैह्ले पैह्ले ते ए टी एम बी निं आए दे होंदे हे पैसे कढ़ाने मूजब सानूं आपूं जाना पौंदा हा ते हून ते ए टी एम बी सानूं थ्होई गेदे ते चौबी चौबी घैंटे जोह्लै मर्जी ए टी एम मशीन कोल जाच्चै ते अपने पैहे कढ़ाई लैने होन्ने आं ते एह् जेह्ड़ी सुविधा न एह् बड़ियां अच्छी सुविधां न जेह्ड़ियां सानूं मतलब कि आन दा स्पाट बी कुसा गी पैसे दी जरूरत पौंदी ऐ ते नेईं होंदा केईं बारी कैश जेह्ड़ा ऐ घार नेईं होंदा ऐ ते उसलै जेह्ड़ा ऐ एह् आनलाइन पेमेंट करवाई ओड़ी दी होऐ ते ओह् ओह् जेह्ड़ी ऐ ओह् चीज ठीक रौंह्दी ऐ जियां अस्पताल जाना होए कुसा कन्नै ट्रैजिडी होई जंदी ऐ ते बैंक बिच्च नेईं जाने दा अद्ध अद्धी रातीं केह्ड़ा बैंक साढ़े बास्तै खुल्ले दा होंदा लेकिन आनलाइन लेकिन एह् टैकनोलजी ने केह् कीता ऐ कि जेह्ड़ियां ऐपां बनाइयां ओह्दे चक्करै ओह्दी बजह् कन्नै केह् होएआ कि साढ़ा बड़ा जैदा कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् असान होई गेआ साढ़े चक्कर लग्गना असान होई गे असें हास्पिटल जाना ऐ ते पेमेंट करनी ऐ ते अस आनलाइन फोन पे दा उंदे उत्थुआं उ'नें स्कैन करना ते ओह् सारी पेमेंट जेह्ड़ी ऐ होई जंदी ऐ होर एह् होर एह् जेह्ड़ी पेमेंट ऐ एह् सिक्योर ऐ सेफ पेमेंट ऐ मतलब कि एह् निं ऐ कि मेरा ऐप ऐ ते कोई होर चलाग जब तक तुहें अपना पासवर्ड कुसै गी निं देना तब तक कुसा दी हिम्मत निं पौंदी थुआढ़ा ऐप यूज करने दी ते एह् जेह्ड़ी पेमेंट ऐ मिगी लगदा जेह्ड़ी आनलाइन पेमेंट होंदियां न एह् बड़ियां सिक्योर होंदियां न होर मतलब कि अस इ'नेंगी मजे कन्नै करी सकदे आं बिदआउट कोई बी रुकाबट दी रुकावट दे बिना बस इक सानूं इंटरनेट चाहिदा होंदा ऐ बस होर फोन चाहिदा होंदा ऐ ते मतलब कि अगर मिगी समझी लेओ कोई में बजार गै जाना ऐ ते में अपना समान लैना मेरे कोल नेईं ऐ पैसे ते में केह् करनी होन्नी आनलाइन आनलाइन समान पेमेंट करी ओड़नी होन्नी ऐ अज्जकल घार घार हर हर दुकान पर जेह्ड़ी ऐ स्कैनर मजूद होंदे न जेह्दी बजह कन्नै केह् करने होन्ने कि अस जेह्ड़ी ऐ आनलाइन ट्रांससैक्शनां करियै ते अस पेमेंट करी ओड़ने होन्ने ऐ पैह्ले आंह्गर लेखा एह् निं ऐ कि इन्ने पैसे लैने ते केईं चोरी चकारियें दा बी डर होना कि हां साढ़े पैसे चोरी होई जाने छपाली छपाली रक्खने कि कोई कड्ढी निं लै लेकिन ओह्दा बी हून कोई डर हैनी ऐ रेह्दा क्योंकि ए टी एम बी अगर चोरी साड्ढा होई जांदा ते अस उसलै गै जाइयै बैंक च जियां फोन दा गै अपना हैल्प लाइन नम्बर बैंक दा फोन करियै ते अहें केह् करना कि अपना ए टी एम ब्लाक कराई लैना एह्दे बास्तै में आक्खनी कि टैकनोलजी बड़ी अच्छी ऐ लेकिन एह् कि जागरूकता बी चाहिदी ऐ इंसानें गी क्योंकि बड़े लोक न जुनेंगी एह् चीज दा हैनी पता ऐ कि एह् ऐपां केह् होंदियां कियां चलाना एह् इक किसम दी इक सानूं ट्रेनिंग लोकें गी चाहिदी ऐ कि आनलाइन ऐपां तुस यूज कि'यां करनियां होर तुसें कियां जागरूक करना ऐ इ'नेंगी हेल्पलाइन नंबर्स दा पता होना चाहिदा लोकें गी कि हां एह् एह् ऐ अगर थुआढ़े कन्नै एङ् एह् इंसीडेंट होई जंदा ऐ ते तुसें एह्ड़े एह्ड़े हैल्पलाइन नम्बर यूज करने न ताकि तोहें गी जल्दी ते जल्दी जेह्ड़ी ऐ सुविधा प्राप्त होई जाए ओह्दे बाद जियां जियां में अपनी इगजैंप्ल दिन्नी आं केह् में इक बारी केह् होएआ कि मिगी आन दा स्पाट दस ज्हार रपेऽ दी जरूरत पेई गेई लेकिन में बैंक च निं जाई पाई लेकिन होर उप्परा मेरा ए टी एम बी ब्लाक होई गेआ मतलब मिगी पिन गै भुल्ली गेई हून मिगी समझ निं आए में करां केह् ते में केह् कीता मेरे मेर इक बड़े दोस्त ने मिगी सनाया कि तूं इ'यां इ'यां ऐप कर ए टी एम मेरा ब्लाक होई गेदा हा लेकिन एह् हा कि ए टी एम दा नम्बर बगैरा सब कुछ मेरे कोल ऐ हा ओह् में रक्खे दा हा फिर में केह् कीता में अपना जल्दी जल्दी में ओह् ऐप जेह्ड़ा ऐ ऐप जेह्ड़ा ऐ ओह् डाउनलोड कीता होर ओह् मिगी जल्दी जल्दी मिगी जेह्ड़ी ट्रांससैक्शन ऐ ओह् कीती मतलब कि में मेरे नजरिए च जेह्ड़ियां एह् ऐपां चली दियां न ट्रांसएक्शनें बास्तै उ'नें साढ़ा बड़ा जैदा टाइम बी सेव कीता होर साढ़े चक्कर बी लोआने जेह्ड़े ऐ ओह् सेव कीते बड़े लोक न जेह्ड़े दूर दार दे रौंह्दे ने मां प्यो कोला पैसे मंगदे न बच्चे पढ़ाई करने बास्तै बाह्र जंदे न मां प्यो मां प्यो कोला पैसे मंगदे न उस टाइम टाइम निं होंदा आन दा स्पाट पैसे भेजने दा एह् जेह्ड़ा ऐप ऐ जेह्ड़ी एह् टैक्नोलजियां बनियां जेह्ड़े ऐप बने न बैंक दे तरफा जेह्ड़े ऐप बने फोन पे होई गेआ गूगल पे होई गेआ जेह्ड़े बी हैन ऐप पैसे ट्रांसजैक्ट करने दे इंदियां बजह कन्नै बड़ियां अच्छियां सुविधा जेह्ड़ियां न सारें गी थ्होइयां न होर दूर दरारा दा में जियां में इत्थै साम्बै बैठी दी आं ते में कित्तै केरला बिच्च कुसा गी पैसे भेजने ऐ ते आनलाइन ऐप दे थ्रू जेह्ड़े ऐ में पैसे भेजी ओड़नी होन्नी आं आनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग बी चली दी ऐ एह् बी इक बड़ी अच्छी सुविधा ऐ बैंक दी जेह्ड़ी कि इंटरनेट बैंकिंग घार बैठियै गै पैसे जेह्ड़े मती कोला बड्डी कोला बड्डी कोला बड्डी रकम जेह्ड़ी ऐ तुस दूए बैंक बिच्च पाई सकदे ओ तुसेंगी तुसेंगी बैक दे चक्कर लाने दी बी जरूरत हैनी ऐ उद्धर लाइन उद्धर खड़ोने दी बी जरूरत हैनी ऐ हून ते बिजली दे बिल बी अस फोन उप्पर देई ओड़ने होन्ने कि कौन लाइन लाइयै क्योंकि सवेरै दस बजे कन्नै जाना ते कुतै चार बजे कन्नै नम्बर आना ओह् बी पता निं कि नम्बर आना कि नेईं आना ऐ ते इस जेह्ड़ी टैक्नोलिजी जेह्ड़ी ऐपां चली दियां न एह्दे बजह् कन्नै इन्नी अच्छी सुविधा मिली ऐ कि अस घार बैठे दे बिल अपने पेमेंट करी सकदे आं